हाँ हैलो हाँ हाँ हाँ बोलिए तो कब से हो रहा है आपको यह प्रोब्लम मतलब अठारह से बीस दिन पहले हुआ है उसके पहले भी हुआ था क्या कभी अच्छा अच्छा मतलब तो एक आधा महीने से यह शुरू शुरु हो गया था आपको तो आपने कोई दवाई वगैरह ली थी क्या या कुछ आपने ऐसा खाया या कुछ किया हो जिससे यह हुआ हो ऐसा कुछ है आईडिया आपको

नहीं तो नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं बाहर का खाना खाता हूँ यह आपकी आदत है तो आप तो पहले भी खाते होंगे यह है ना तो मतलब इससे रिएक्शन नहीं हुआ है आपको तो आप कुछ घरेलू मेडिसिन्स यूज कर सकते हैं है ना जैसे कि मान लो आप मुल्तानी मिट्टी लगा लें से पहले क्या करें यह देखिए मुहासे वगैरह की जो समस्या होती है यह जनरली क्या होता है कि अगर हम विटामिन सी की कमी हो या हो सकता है ठंडी का मौसम हो या कुछ भी कोई समस्या हो उसके कारण हो गई हो आप क्या करिएगा मुल्तानी मिट्टी लीजिएगा उसमें विटामिन सी से युक्त जैसे नींबू हो गया नींबू डालिएगा दही डालिएगा और उसको कुछ देर के लिए फुलाईएगा और उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगाईएगा तो यह चहरे पर कि और भी कहीं हो रहा है

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो आप मुल्तानी मिट्टी में एक दही डालिएगा उसको फुलाइएगा और उसको पंद्रह मिनट लगाने के बाद धो लीजिएगा जब आप इसे धो लें तो एक एलोवेरा का जेल आता है आपको बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो आप उस जेल को हल्के हाथों से अपने चहरे पर मसाज करिएगा और जब मसाज हो जाए तो बस आप वैसा ही छोड़ दीजिएगा उसको ऐसा आप तीन दिन करिएगा उसके बाद आपको देखिए कुछ आराम मिलता है अगर यह ठीक होने लगें तो आप मुझे बताईएगा नहीं हो तो भी आप मुझे बताईएगा हाँ हाँ ओ के थैंक यू थैंक यू